ते जेह्का ना मिगी स्वाल पुच्छेआ ना ते एह् जेह्का साढ़ा मिडिया ऐ एह् मदद करदा ऐ साढ़े लिटरेचर गी परमोट करनैं आस्तै ते एह् जेह्के कुड़ियां मुड़े च जेह्के मीडिया च कम्म करा दे न इनैं बच्चैं बड़ी मैह्नत कीती दी इनैं हर जगाह् च न्यूज़ शबरां चुक्कियै इध्दर उध्दर करदे पता नी कियां कियां बच्चे मैह्नत करदे अदें इनैं बच्चैं पैह्लैं पढ़ाईयां कीतियां डोगरी गी सैल ओह् कीता बधाया ऐ इंदियां खबरां जेह्कियां ऐं साढ़े देश विदेश अग्गैं अग्गैं पता नी कुत्थैं कुत्थैं पज़ाइयां अगर असैं इंदे मिडिया दे थ्रू असैं कम्म करनां होऐ ना कोई असैं खबर पहुंचानी होऐ ना ते एह् सारे देंगन एह् साढ़ी जेह्की एह् लिटरेचर ऐ ना जेह्का अदे एह् मीडिया गै अग्गैं करी सकदी इसी सारे करी सकदी मिडिया इक ऐसी चीज़ ऐ असेंगी एह्दे कोला दा सारा किश न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ साढ़े जम्मू गी ग्राऽ गी पता नी कुत्थें कुत्थें दी एह् असेंगी दिंदे न एह् बचैरे दिन नी दिखदे रात नी दिखदे एह् असेंगी खबरां पहुंचांदे नै ते इनें बच्चें गी अस इयै आशनें तुस होर मैह्नत करो मतलव देशें विद्शें च जेह्ड़ी खबरां न ओह् बी असेंगी देओ ते जेह्का ऐ परमोट लिटरेचर अग्गैं करो हर चीज़ जेह्की ऐ तुस अग्गैं करो मिडिया जियां इंसान अज़ैं असेंगी मिलना नी ऐ इनें बच्चैं बड़ी मैह्नत कीती ऐ असैं डोगरी च हर चीज़ दस्सी ऐ एह् जगाह् जगाह् जंदे बचैरें पता नी किन्नी मैह्नत करी करी धुप्पा फिरा दे एह् प्हाड़ैं चढ़ा दे न पता नी कुत्थै कुत्थै जंदे न बचैरे एह् मिडिया हून साढ़ै इक ऐसी चीज़ आई ऐ ना कि असेंगी हर जगाह् दी खबर लब्भा दी पैह्लैं असेंगी दिक्को कुत्थें असेंगी खबरां लब्भदियां हां कोई साल्लै बाद कोई खबर लब्भदी ही असेंगी इत्थें एह् होया उत्थैं ओह् होया अज्ज इन्ना साढ़ा बच्चा जेह्का मीडिया आह्ला जेह्का इन्नां अग्गैं होई चुक्केआ ऐ कि इनैं इन्नी मैह्नत कीती ऐ नां कुड़ियां पिच्छैं होइयां ऐं नेंई साढ़ा जागत पिच्छें होए न होए नी बिलकुल बी पिच्छैं इनें परमोट कीती लिट्रेचर गी